ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام بہت ہی عمدہ ہے یہاں پر لوگ عام طور میں بسوں ٹیکسی ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں آدمی اپنے اپنی استطاعت کے حساب سے چیزوں کو اپناتے ہیں خاص کر لمبے سفر کے لئے ریل گاڑی کا سہارا لیا جاتا ہے ریل گاڑی کا نظام یہاں بہت ہی عمدہ ہے یہاں پہ اس میں کئی کہیں دشواری آتی ہے چونکہ یہاں پرشاسن کی طرف سے بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں پہ پردرشن یا احتجاج کے شکل میں لوگ چکّا جام کرتے ہیں اس کے کبھی بسوں کو روکتے ہیں یہاں تک کہ ریل گاڑی کو بھی روک لیتے ہیں تو اس سے لوگوں کی جو ہے آوا جاہی یا ایک دوست ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں دشواری ہوتی ہے اگر ان چیزوں پہ حکومت توجہ دے تو لوگوں کو بلاوجہ چکا جام سے نجات ملے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ لوگوں کی لوگوں کے سفر کرنے میں آسانی ہوگی اور اپنے مقامات پہ پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی